हिकु लखु ॿारहं हज़ार अठ सौ चोटीह ॿ लख चोवीह हज़ार नव सौ ॿाहतरि चारि लख चोवीह हज़ार हिकु सौ पंद्रहं छह लख तेरहं हज़ार सत सौ तेरहं अठ लख वीह हज़ार छह सौ ॿारहं